जादा बैट बॉल खेलैत छियै बैट बॉल होय हय हमरा अच्छा लगैत हय बैट बॉलके सिवा हॉकी होय ओ अच्छा लगे हय कैरम बोर्ड भी ठीके छै सब किछु ठीके छै इधर लुडो छक्का सब खेलैत छियै हम हमरा बैट बॉल जादा अच्छा लगे हय अगर उधर से कोइ बॉल बिगय हय तऽ हम इधर से मारैत छियै देह हाथ स्वस्थ रहैत हय बैट बॉल सबसे अच्छा छै बैट बॉलमे खेलेमे ठीक रहैत हय हाथ देह हाथ फ्री रहैत हय बहुत लड़काके खेलैत देखैत छियै तऽ हमहुँ खेले चलि जाइत छियै बैट बॉल खेलना हमरा सब पसंद करे हय घरके लोकसब हमरा कहै हय बैट बॉल खेले ला हमरा सबसे जादा बैट बॉल अच्छा लगे हय ओना बहुते खेल लूडो छै हॉकी छै कैरम बोर्ड छै बहुत फ्री फाइर खेल छै बहुत खेल छै मगर हमरा सबसे अच्छा बैट बॉल अच्छा लगैत हय बैट बॉल कैरम बोर्ड हमरा खेलेके पसंद करैत हय कहुँ पर होतै तऽ हम चलि जेबै ओहिमे कोइ कमी नहि हय बैट बॉल जिधर कैरम बोर्ड कोइ खेलैत हय तऽ उधर जाके बैठ रहबै ओहिमे कोइ कमी नहि हय सब तरफ बैट बॉल खेलेके जादा पसंद करैत छियै ओहिमे कोइ कमी नहि हय जहाँ पर होतै बैट बॉल वहाँ पर हम चलि जेबै अगर कोइ कैरम बोर्ड भी खेलैत हय तऽ वहाँ पर हम रोकैत छियै हम ई दुनू जादा पसंद छै एहिमे कोइ कमी नहि छै कोइ कहूँ पर खेलैत हय तऽ वहाँ पर हम पहुँच जाइत छियै ओना तऽ बहुत खेल छै लुडो छक्का छै बहुत खेल छै बैडमिंटन छै बहुत खेल छै